ہیلو کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں جی میں آپ کی جو ایپلیکیشن ہے نا اس سے شاپنگ کر رہا تھا تو اس میں میں نے غلطی سے گیمنگ کنسول ایڈ کر لیا ہے تو اب مجھے وہ گیمنگ کنسول نکالنا ہے غلطی سے چیک آؤٹ جب میں کر رہا تھا تو اس ٹائم پہ میں بھول گیا اسے نکالنا اب وہ آڈر پلیس ہو چکو مطلب کہ آڈر رسیو ہو چکا ہے آپ کو تو مجھے اب وہ ساری چیزیں مجھے لینی ہے لیکن ایک گیمنگ کنسول کو مجھے نکالنا ہے تو آپ بتائیے اس میں سے میں کیا کر سکتا ہوں مجھے گیمنگ کنسول کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی کیونکہ آلریڈی میرے پاس پہلے سے ہے وہ میرا ویسٹ ہی جائے گا پیسے بھی میرے خراب جائیں گے تو آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میرا آڈر بھی کینسل نہ ہو اور جو گیمنگ کنسول ہے وہ بھی اس میں سے ریموو ہو جائے خالی گیمنگ کنسول مجھے کینسل کرنا ہے اس کے اندر باقی جو میرا آڈر کیا ہے میں نے وہ مجھے ساری چیزیں چاہئیں اپنے ٹائم پہ تو آپ مجھے بتا دیجیے کیسے ہوگا یہ میں اپلیکیشن وغیرہ میں جا کے وہ ڈیلیٹ کر دوں گا ساری چیزیں جیسے آپ بتائیں گے باقی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی کیونکہ میرے پاس آلریڈی ایک رکھا ہے جو میں یوز ہی نہیں کرتا کافی دن ہو جاتے ہیں اسے بند ہوئے ہوئے کافی دن بعد میں اسے یوز کرتا ہوں کھولتا ہوں تو اس لیے مجھے اس کی نئے والے کی ضرورت نہیں ہے بالکل غلطی سے میں کسی کام میں لگ گیا تھا تو جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے ایڈ کر دیا تھا اسے اس میں اور میں نے یہ چیک نہیں کیا کہ کیا کیا ایڈ ہے اس کے اندر جو میں پہلے سے کر رکھا تھا اسی کے حساب سے میں نے چیک آؤٹ کر دیا اب میں نے چیک آؤٹ کے بعد جو بل دیکھا ہے وہ زیادہ آ رہا ہے یہ چیز میں چیک کرنے کے لیے دوبارہ چیک کیا نا اس میں گیمنگ کنسول ایڈ ہویا ہوا ہے تو بس آپ مجھے بتا دیجیے کیسے ہٹے گا یہ